असें असें हर इक बंदे ने कोशिश करनी चाहिदी सानूं ते खेलने ते जादा जरूरी ऐ कि सैह्न शक्ति होनी चाहिदी अन्दर अगर अस रुट्टी खाह्गे साढ़े च सैह्न शक्ति आनी रुट्टी नेईं खाह्गे ते सैह्न शक्ति नेईं आनी मिगी खेलना बड़ा चंगा लगदा हर जियां हर कोई बंदा अपने अपने इक जियां कोई चीज फेवरट होंदी जियां कि मिगी एह्दे मिगी शैल लगदा खो खो खेलना हर इक बंदे गी कुसै गी दौड़ना शैल लगदा कुसै गी रस्सा टप्पना शैल लगदा कुसै गी कबड्डी खेलना शैल लगदा कुसै गी शार्टपुट खेलना लगदा कुसै गी चिड़ी छिक्का खेलना शैल लगदा जिसी जिसी जेह्ड़ा जेह्ड़ा पसंद ऐ ओह् उ'ऐ उ'ऐ खेलदा पर खेलना ते सारें कोला बड्डी चीज़ ऐ सानूं सैह्न शक्ति साढ़े च सैहन शक्ति निं होग अस खेली कि'यां सकगे कि बड़ियां सारियां गेमां होंदियां जेह्ड़ियां सानूं धुप्पा बी खेलनियां पौंदियां ओह्दे च सानूं सैह्न शक्ति धुप्प सैह्ने दी शक्ति होनी चाहिदी उत्थें सानूं रुट्टी खानी जरूरी ऐ होर बंदा जे अगर खेलै ते बंदे दी बाड्डी गी बड़ा मतलब कि बड़ा बड़ा बैनिफिट होंदा बंदा खेलदा रौह्ग ते बंदे दी बॉड्डी बी तंदरुस्त रौंह्दी ऐ सारें कोला बड्डी गल्ल एह् ऐ अगर अस रुट्टी खाह्गे तां साढ़ी बॉड्डी तंदरूस्त रौह्नी अगर साढ़ी बॉड्डी तंदरुस्त रौह्ग तां अस खेलने जोड़े बनगे साढ़ी बॉड्डी निं तंदरुस्त होई ते असें खेलना निं अस खेली नेईं सकने मतलब कि खेलने आस्तै सानूं जरूरी ऐ कि बाड्डी तंदरुस्त होना जरूरी ते जेह्दे आस्तै सानूं रुट्टी खाना जरूरी चाहिदा ऐ जरूरी होंदा ऐ ते खेलना सानूं बड़े बैनिफिट मिलदे मैंटली होए बंदा होंदा उसी बी थोह्ड़ा होंदा रौह्दा मतलब कि फर्क पेई जंदा हर इक चीज च खेलने कन्नै बड़ी केईं केईं ऐसे सबजैक्ट होंदे जेह्ड़े खेलने कन्नै बी जुड़े दे होंदे जियां फिजिकल ऐजुकेशन ऐ ओह्दे च सिर्फ खेलने दे बारे च दस्से दा होंदा कि खो खो एह् एह् खेलो एह्दे कन्नै सानूं एह् होंदा ऐ एह्दे कन्नै एह् एह् होंदा एह्दे कन्नै एह् होंदा एह्दे कन्नै एह्कड़ी गेम कन्नै सानूं एह्कड़ा फायदा मिलदा हर इक बंदे गी खेलने दी कोशिश जरूर करनी चाहिदी ताकि ताकि साढ़ी बॉड्डी तंदरुस्त रेही सकै ते हर इक बंदे दी अपनी अपनी पसंद होंदी ते जियां मेरी खो खो ऐ में खो खो बड़े बारी खेलनी होन्नी होर मिगी खो खो छड्डियै होर बड़ियां गेमां खेलना पसंद ऐ जेह्ड़ियां मिगी जियां दौड़ लाना रस्सी टप्पना मिगी शैल लगदा चिड़ी छिक्का खेलना मिगी शैल लगदा एह् ते मतलब कि में बड़ी बारी खेलनी होन्नी होर में खो खो खेलन जन्नी बी होन्नी ऐ ऐसी कोई गल्ल निं ऐ में खो खो खेलन बी जन्नी होन्नी ऐ मिगी शैल लगदा खो खो खेलना हर इक बंदे दी अपनी अपनी जेह्ड़ी गेम होंदी ओह् फेवरट ओह् उ'ऐ खेलदा खेलना ते सानूं साढ़े कोल बाड्डी सैह्न शक्ति जरूरी ऐ जेहदे कन्नै अस खेली पाह्गे अगर साढ़े च जान निं होए ते अस चली निं पान्ने अगर अस चली गै निं पाह्गे ते खेल्ली कु'त्थूं पाना ओह्दे च सानूं असें रुट्टी खाने दी जादा जरूरी ऐ रुट्टी खाह्गे ते कम्म साढ़ा बनग हर इक बड़े बच्चे होंदे न इ'नेंगी मतलब कि खेलना जरूरी ऐ साढ़े आस्तै बड़ा जादा जरूरी ऐ जिंदगी दा एह् बी जियां साढ़ी पढ़ना जरूरी ऐ इ'यां गै साढ़े आस्तै खेलना बी जरूरी ऐ अगर अस खेलगे तां कुछ बनगे अगर मतलब कि अगर कुसै गी नौकरियां नेईं थ्होंदियां ते अगर कोई खेल्लै अज्ज दे जमान्ने च ओह्दी बी वैल्यू ऐ खेलने कन्नै सानूं बड़े फायदे मिलदे बड़ी बड़ी नौकरियां मिली जंदियां अगर पढ़ना ऐ ओह्दे कन्नै कन्नै जरूरी ऐ खेलना बी साढ़ा इक जिन्दगी दी अंग बनी गेदा अगर अस खेलगे तां सानूं मतलब कि संतुश्टी मिलनी केइयें गी केईं बेचैरे बच्चे होंदे उतावले होंदे रौंह्दे कि असें एह् खेलना खेलना खलना अगर बंदा खेलदा रौह्ग तां हां बंदा अगर बंदा खेलदा रौह्गा तां बंदा कुदै पुज्जी जंदा ऐ ते अगर नेईं खेलै ते तां बी साढ़ी मतलब कि बॉड्डी तंदरुस्त निं होंदी ऐ मतलब कि खेलना चाहिदा खेलने कन्नै सानूं बड़ियां बमारियां होंदियां जेह्ड़ियां दूर होंदियां सानूं खेलना बड़ा जादा जरूरी ऐ जिन्दगी दे बिच्च ते ओह्दे आस्तै सानूं अगर साढ़े च जान होए ते खेली सकने आं अगर जे नेईं होए ते नेईं खेली सकने आं अस ते खेलना खेलने कन्नै सानूं बड़ा मतलब कि हर इक चीज दा बैनिफिट मिलदा ऐ सानूं अगर अस खेलगे ते साढ़ा शरीर थोह्ड़ा तंदरुस्त रौह्ग साढ़ा दमाक बी तंदरुस्त रौह्ग कि अस केह्ड़ी चीज गलत करा ने स्हेई केह्ड़ी करा ने सानूं गेम कन्नै बड़ा बड़ा मतलब कि अन्तर मिलदा ऐ सानूं सब कुछ जरूरी ऐ खेलना बड़ा जादा जरूरी ऐ